हलो

देखिए आज कल मॉडल का ज़माना है न ज़माना बदल गया है और पहले ज़माना जो था न पहले का लोग पहले का बूढ़ा लोग जो थे तो कुर्ता पजामा पहनते थे धोती कुर्ता पहनते थे अब जो है जींस पैंट पहनता है टी सर्ट पहनता है सर्ट पहनता है पैंट पहनता है महिला लोग को ही देखिए लड़की लोग पहले जो है सलवार सूट पहनती थी अब जो है वह भी जींस कुर्ती हेइ हउ लॉंग ड्रेस न काफी जो है न मॉडलिंग ज़माना हो गया है तो इसलिए सारा कपड़ा भी देखिए अब धीरे धीरे सॉट होते जा रहा है और पहले पूरा मतलब बदन ढका हुआ रहता था नीचा तक अब देखिए मानकर चलिए कमर से थोड़ा सा नीचा तक कपड़ा पहना जाता है ऊपर भी थोड़ा सॉट हो गया है बाह में भी देखिए पहले पूरा एकदम बाह यहाँ तक कपड़ा पहनता था अब जो है बाह में भी देखिए हाफ कपड़ा पहनता है तो ज़माना तो बदल गया है न मॉडल का ज़माना आ गया है क्या कीजिएगा फ़ैसन का ज़माना है न अब देखिए जींसे जो पहनता है उसमें कटिंग रहता है लगता है कि फाड़ दिया है जींस को लेकिन फाड़ा नहीं जाता है ऐसा उ जो है न वैसा डिजाइने है मतलब उसको आक्सीडेंटल जींस बोलते हैं तो वह उसको ज़्यादा पसंद करते हैं यह ड्रेस जो है न बड़े बड़े शहर से आया है अब देहात में भी लोग पहनने लगा है क्या कीजिएगा ज़माने में परिवर्तन आ गया है तो देखकर भी आँख मूंदना पड़ेगा न जैसा चल रहा है जो उस हिसाब से चल रहा है अपने लोग को देखना पड़ेगा जो करता है करने दीजिए मॉडल का ज

क्या कुछ भी होगा हाँ कुछ दिन के बाद और परिवर्तन होगा आगे ऐसी बात नहीं है ठीक है तब